समस्तीपुर स्वास्थ्य प्रणाली यहाँ बढ़िआँ छै बहुत चिकित्सा उकित्सा सब सुविधा उपलब्ध छै बढ़िआँ छै हुआँके इलाज वगैरह बहुत बढ़िआँसँ होइ छै बस इएह तनि दिक्कत हो जाइ छै हियाँसे गामसे समस्तीपुर जिला सतरह अठारह किलोमीटर दूर पड़ि जाइ छै जादा तब पेशेन्टके जे भी जे मरीजके दिक्कत परेशानी आना जाना भऽ गेल आहाँके भाड़ा जाड़ा भऽ गेल आदमी परेशानी भऽ गेल किछु आओर जादा परेशानी बढ़ि जाइ किछु आओर हो जाइ छै जादा परेशानीवला बाते हइ इएहसब जादा तनि दिक्कत हो जाइ छै कि दूरपर जाइ गाम ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीणमे तनिको सुविधा उपलब्ध हो जाए तऽ किछु बढ़िआँ हो जाए